देखिए इस रोज़ बदलती दुनिया के बारे में मेरा यह विचार हैं कि दुनिया निरंतर प्रवाह की स्थिति में है जिसमें तीव्र गति से परिवर्तन हो रहे हैं तकनीकी प्रगति से लेकर सामाजिक और सांस्कृतिक संस्कृति तक दुनिया उन विश्वविद्यालयों में बदल रही है जो कभी कभी अप्रभावी माने जाते हैं दुनिया जिसमें प्रगति वैश्वीकरण पर्यावरण संबंधी चिंताएं सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन और आर्थिक परिवर्तन शामिल हैं दुनिया लगातार बदल रही है और यह एक ऐसा वक़्त है जिस पर कोई भरोसा नहीं कर सकता तकनीकी प्रगति ने हमारे जीवन काम करने और संवाद करने के तरीकों में क्रांति ला दी है सांस्कृतिक परिवर्तनों ने समय के साथ हमारे मूल्यों और विश्वासों को बदल दिया है जिससे हम दुनिया को देखने के तरीके को आकार दे रहे हैं ग्रहों की रक्षा के लिए ग्रहों की रक्षा के लिए अस्थिर क्रिया की आवश्यकता होती है लगातार विकसित हो रही दुनिया में परिवर्तन के अनुकूल होने की क्षमता महत्वपूर्ण हैं परिवर्तन को अपनाने के लिए खुले दिमाग और सीखने और अनुकूलन के इच्छा की आवश्यकता है दुनिया में सूचित सुझाव लचीला होना और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ नई शुरुआत को स्वीकार करना आवश्यक है दुनिया लगातार बदल रही है और यह हाल के वर्षों में विशेष रूप से सच हो रहा है टेक्निकल प्रोग्राम्स ने हमारे समूह काम करने और संचार करने के तरीकों में क्रांति ला दी है और वे तेज गति से ऐसा काम करना जारी रखते हैं जबकि परिवर्तन संभव है ये बेहतर भविष्य की दिशा में विकास नवाचार और प्रगति के अवसर भी प्रस्तुत करता है परंतु परिवर्तन इतने भी नहीं होना चाहिए की बेरोज़गारी हद से ज़्यादा बढ़ जाए और तकनीकी क्षेत्र कुछ ज़्यादा ही विकसित हो जाएं